अरे हाँ यह ए सी मैंने ख़रीदा था न यहाँ से तो लोयल्ड का ए सी है और बहोत अच्छी हवा देता है आज तीन साल हो गए लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है अब जब आपने प्लान बनाया ही है ख़रीदने का तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि लोयल्ड का ही ए सी ख़रीदना हाँ यह डेढ़ टन का है और पर्याप्त है पंद्रह बाई दस के कमरे को ठंडा करने के लिए पर्याप्त है और हमारा तो तीन साल से चल ही रहा है तो हमारे हिसाब से तो यह बहुत अच्छी क्वालिटी का है बढ़िया सर्विस भी दे रहा है तो मेरी तो सलाह यही होगी कि आप भी इसी को ख़रीदें